ہاں ہلو آپ مستری بات کر رہے ہو ہاں جی میں گھر کی مالک بات کر رہی ہوں مجھے اپنا گھر بنوانا ہے تو کیا سو گز کا میرا پلاٹ ہے اور مجھے اس میں ایک ایک ایکسرا روم بنوانا ہے اور ایک اور ایک اسٹور روم بنوانا ہے ہاں جی مجھے اسٹور ایکسٹرا روم پندرہ بائی دس کا بنوانا ہے اور اسٹور روم جو ہے وہ مجھے پندرہ بائی پندرہ کا چاہیے اور آپ اس کا چارج بتا دیجیے کیا چارج لگے گا اچھا تو سارا مٹیریل آپ کا رہے گا سارے لیبر آپ کی رہے گی چلو ٹھیک ہے تو پھر میں کیسے کروں پھر پے تھوڑے تھوڑے جتنا مجھ سے ہاں اچھا ٹھیک ہے جیسا مجھ جی جی جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اتنا بیچ بیچ میں پے کرتی رہوں گی اور مجھے بہت اچھے سے چاہیے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے کوئی شکایت ہاں جی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے جی دیکھو جتنا جلدی ہو سکے مجھے اپنا گھر بنوانا ہے بہت اچھے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بتا دینا کب آؤ گے آپ چلو ٹھیک